प्रयागराज ज़िले में मिलने वाले परिवहन साधन जैसे जल परिवहन बस बैलगाड़ी प्रयागराज में ज़िले में मिलती हैं जैसे बस बस तो अपने समय इसका निर्धारित नहीं है मिलती रहती हैं रोड पर और बैलगाड़ी का तो समय है उसका समय समय पर अपना चल चलती रहती है वायु परिवहन एवं जल परिवहन बैल गाड़ी बस इत्यादि साधन मिलते हैं प्रयागराज में